آج کل کے چھوٹے بچے لوگ جو ہیں موبائل میں بھر دن گیم وغیرہ کھیلتے رہتے ہیں ہم لوگ اپنے زمانے میں جو ہے اس زمانے کے بچے لوگ جو ہے کبڈی ہوا کشتی ہوا اور دوڑ دوڑ لگانے میں جو ہے ایک دوسرے سے جو ہے جو ہے مطلب بازی مارنے کا کوشش کیا کرتے تھے سو ابھی جو ہے نا یہ سب ماحول بہت ہی جو ہے نا مطلب غلط ہو رہا ہے یہ سب جو ہے اس کی صحیح مطلب یہ ہے کہ سمجھانے والا کوئی ہو یا اس کا کوئی مطلب وہ کوئی ایک اس کا کوچنگ وغیرہ ہو تو اس پر جو ہے بچے لوگ آج بھی جو ہے ہم کو لگتا ہے کہ جو ہے تو اس پہ دھیان دیں گے اور یہ جو ہے مطلب دوڑ دھوپ والا کھیل جو ہے اس کے بعد کبڈی وغیرہ سے اس سے تندرستی ملتی تھی تو بیٹھے بیٹھے جو ہے تو گیم وغیرہ میں بچے لوگ وقت کو جو ہے ضائع کرتے ہیں تو اس سب پہ جو ہے بچے لوگوں کو دھیان دینا چاہیے اور اسی میں جو ہے اس کو جو ہے تندرستی جو ہے مطلب ورزش وغیرہ سے جو تندرستی بھی جو ہے بنتی ہے ایسے اباہی تباہی والے کھیل میں جو وقت برباد ہوتا ہے اس میں صحت صحت وغیرہ کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے تو اس لیے بچے لوگوں کو جو ہے وہی سب جو ہے کھیل وغیرہ کھیلنا چاہیے اور ابھی یہ سب کی جو ہے بہت کمی ہو گئی ہے سمجھانے والا بھی جو ہے تو بچے لوگوں کو سمجھا نہیں پا رہا ہے صحیح سے اس کے لیے ان لوگوں کی ذمہ داری ہے سمجھانی چاہیے